جی میں نے ابھی دسمبر میں لاسٹ دسمبر میں چھ مہینے ہو گئے ہیں سیمسنگ کی کنورٹیبل والی فریج لی تھی جس کی پرائز تیس ہزار تھے اور دیکھنے میں تو بہت بہترین لگی تھی میں نے سوچا کنورٹیبل بھی ہے تو ہے نا اس کو یہی تھا کہ اس کے فریزر کو بھی ہم فریج کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور دو سو پچہتر لیٹر کی وہ میری فریج تھی سلور کلر میں دکھنے میں لک وغیرہ سب بہت اچھا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اسے یوز کرا تو وہ شروع کے دو تین مہینے تو صحیح چلی پھر اس کے بعد اس میں بار بار سب سے پہلے پریشانیاں آنے لگییں اس کی لائٹ خراب ہونے لگی اندر کی اور ایک چیز دیکھنے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کا جو اندر کا رکھنے کا سسٹم تھا جو جال وغیرہ ہوتے ہیں وہ صحیح پلیسمینٹ میں نہیں تھے جس کی وجہ سے اس میں بہت سارا سامان نہیں آپا رہا تھا لیتے وقت میں نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا تو اب اس میں زیادہ سامان جتنا آنا چاہیے ایک ڈھائی سو سے ابو والی فریج میں اتنا آ نہیں پاتا ہے اور پھر اس کی لائف بھی خراب ہونے لگی اور اس کی کولنگ پھر کم ہونے لگی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس میں کولنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو میں نے بار بار اس کو اگنور کرا میں نے کے پتا نہیں شاید گرمی زیادہ ہو رہی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے باقی فریجیز تو صحیح چل رہی ہیں صرف میری فریج میں کیا پریشانی ہو رہی ہے تو میں نے پھر فریج جو صحیح کرتے ہیں ان کو بلا کے ٹھیک کروایا تو اس کی اتنی جلدی ابھی چھ مہینے میں ہی اس کی گیس لیک ہو گئی تھی مجھے پھر گیس ڈلوانی پڑی اس میں دوبارہ خرچہ ہوا مجھے ان کو پیسے دینے پڑے تو ابھی آ چھ مہینے ہوئے ہیں اور ابھی سے ہی اس میں اتنی پریشانیاں آنے لگی ہیں تو میں بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے اتنی جلدی ہم نے پیسے اٹھائے اور اتنی جلدی ہماری فریج خراب ہو رہی ہے اور اور فریج روزمرہ میں یوز آنے والی چیز ہے تو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں حالانکہ یہ بھی نہیں کہ یہ بہت سستی فریج ہو صحیح تھی مطلب